नमस्कार मेरा नांऽ नरेश कुमार ऐ में पानसे दा रौह्ने आह्ला जम्मू कश्मीर दा जियां के साढ़ी पंज डेटें दे बारे च सनाना चाह्न्दे अस ते फस्ट डेट ऐ साढ़ी पंदरां अगस्त उन्नी सौ संताली साढ़ा देश अजाद होएया ते इस देश पर अजाद ते होआ ते बड़ी धूमधाम कन्नै मनाया जंदा हा हर स्टेट च मनाया जंदा ऐ ते दुई डेट ऐ जेह्ड़ी उन्नी पंदरां छब्बी जनवरी गी उन्नी सौ पंजाह् गी साढ़ा ओह् कान कांसिक्यशन बनेआ हा जेह्ड़ा साढ़ा ओह्दे उप्पर बी बड़ा ओह् मनाया जंदा ऐ मतलब धेयार बगैरा सारा कुश त्री डेट साढ़ी तेरां अप्रैल लोह्ड़ी मनाई जंदी ऐ ते चौंदा चौंदा अप्रैल गी साढ़ै बसाखी मनाई जंदी जम्मू कश्मीर च हर जगह जगह मेला लगदे न ते पंजमी डेट साढ़ी म्हात्मा गांधी दा जेह्ड़ा जनम होएया दो अक्तूबर ठारां सौ नह्त्तर गी